ہمارے ملک ہندوستان کا موسم بہت ہی اچھا ہے خاص کر کے ہمارے ادھر کا موسم بہت ہی اچھا ہے کیونکہ ہمارے ادھر پردوشن بہت ہی کم ہوتی ہے گاڑی وغیرہ بہت ہی کم چلتی ہے جس کی وجہ سے پردوشن بہت ہی کم ہوتا ہے اور ہم لوگوں کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں گرمی ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈی ایک دم برابر موسم رہتا ہے لیکن اسی کے مقابلے بڑے بڑے شہر لے لیجیے جیسے کہ دہلی ہو گیا ممبئی ہو گیا اسی طرح بہت سارا بڑے بڑے شہر ہیں جہاں پہ پردوشن زیادہ ہونے کے کارن وہاں کا موسم زیادہ صحیح نہیں رہتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی زیادہ گرمی رہتی ہے تو کبھی کم گرمی رہتی ہے کبھی بہت زیادہ موسم خراب رہتا ہے تو اس طرح ہم لوگوں کو ہم لوگوں کا جو گھر ہے جہاں ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ہمارے گاؤں میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ پیڑ وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں اچھے اچھے ہوتے ہیں جنگل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور جو تھوڑا بہت پردوشن ہوتا ہے وہ ایگزرو کر لیتے ہیں یہاں کے پیڑ وغیرہ جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کا موسم بہت ہی مست رہتا ہے لیکن جو دوسرے جگہ کا موسم خراب ہونے کے کارن وہاں پہ کسی جگہ زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کسی جگہ پہ بہت زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے موسم خراب رہتا ہے لیکن ہم لوگوں کے ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ کشیر لے لیجیے وہاں پہ بہت زیادہ برف کے کارن وہاں پہ پردوشن نہ کے برابر ہوتا ہے اور برف کے کارن وہاں کا موسم بہت ہی ٹھنڈ رہتی ہے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے اور وہیں دوسرے طرف لے لیجیے ممبئی لے لیجیے دہلی لے لیجیے اسی طرح بڑے بڑے شہر میں لے لیجیے جہاں پہ پردوشن بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ لگ بھگ زیادہ تر گرمی ہی رہتی ہے اور جب برسات کا موسم آتا ہے تو جدھر موسم خراب رہتا ہے تو ادھر بارش کہیں زیادہ ہو جاتی ہے کہیں کم بارش ہوتی ہے لیکن ہمارے ادھر ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے ایک دم صحیح سمے پر صحیح بارش ہوتا ہے دوسرے جگہ کے وجہ سے کبھی کبھی ہم لوگوں کا بھی موسم خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ٹائم پہ بارش نہیں ہوتا ہے کبھی تیز گرمی ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ٹھنڈ او رہ جاتا ہے اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ دوسرے جگہ کی وجہ سے لیکن ہماری جگہوں کو جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں خاص کر کے بہت ہی اچھی موسم رہتی ہے